हांजी बस ठीक तुस सनाओ फोन लैना हा तुंदे कोला फोन लेई आखेआ हा तुसेंगी आं सैमसंग दा गै दिक्खेओ

ठीक ऐ ठीक ऐ तुस कम्म कराई लैयो ओह्दा शैल ठीक ठाक कराई लैयो ते आपूं लेई जागी में ठीक कराओ ठीक कराइयै लेई जागी में में लेई जागी आह्नियै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक